हँ हमसभ कोन फसिल कोन समयमे लगै छै ओ तऽ समय बतबै छै ने तऽ हमसभ कातिकमे जाकऽ से हमरासभके पहिने आलू रोपा जाइए मकइ रोपै छी तकर बाद जाकऽ से ओ फसिल रोपलाके बाद ओ तऽ छओ महिनामे होइए लेकिन आओर किराना वस्तु जे छै ओसब तीन महिनामे कटि जाइ छै जेनाकि आलू ओहिमेसँ खुनि लेबै तीन महिनामे हमरासभके भऽ जाएत मकइ जाकऽ छओ महिनामे हैत गहूम चारि महिनामे होइए तऽ इएहसब दुआरे हमरासभके कनिए समय देखैत हुए अपन समयके बितबै छिए हमसभ बुझलिए ने इएहमे छै जे केला रोपि देबै तऽ सालभरिमे केला होइ छै आइ रोपबै तऽ छओ साल भरिमे जाकऽ ओ केलाके आमदनी शुरू हैत आओर मकइ छओ महिनामे हैत आलू तीन महिनामे हैत तऽ इएहमे दालि दलिहन जकरा जे होइ छनि से अपन लगबै छथि आओर समयके अपन बितबै छथि एहन हमरासभके कोनो फसिल एहन नहि छै जे आइ लगेलिए काल्हि भऽ गेलै ई समय हमरासभके फसिल नहि होइए सब्जिओ लगबै छी तऽ कहुना सब्जी सब्जिओमे एक डेढ़ महिनाके लत्ती बढ़ै छै तब जाकऽ एखन घिउरा लगेलिए हन आओर फेर लगेबै तऽ ओहो सब चैत से हमरासभके निकलऽ लागत तऽ ओहोसबमे कनिए समय एक महिना डेढ़ महिनाके समय लगबे करै छै तेँ सब इएहसब बात यऽ आब देखिऔ जेना जे हेतै से समय बतेतै आओर समैएसँ सबकिछु होइ छै एहिठाम अपन अपन समय छै